हाँ भोपाल में पर्यावरण संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें भोपाल ज़िला प्रशासन नगर निगम के साथ साथ विद्यार्थियों द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है प्लास्टिक उपयोग रोक लगाई जा रही है वृक्ष पेड़ पौधे काटने पर रोक लगाई जाती है और स्वच्छता अभियान चलाया जाता है साथ साथ प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें पर्यावरण रक्ष रक्षा संदेश देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है और जागृत किया जा रहा है और सभी व्यक्तियों को पेड़ लगाना चाहिए ताकि जीवन सफल हो और पेड़ हमें अच्छी हवा फल और आदि दे सकें ताकि हम खुश जीवन जी सकें